ہیلو کیا آپ ٹریول ایجنٹ بات کر رہے ہیں جی بات در اصل ایسی ہے کہ میں وارانسی سی سے عفان بات کر رہا ہوں میرے ساتھ سات لوگ ہیں اور ہم سب آگرہ کا تاج محل دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے آپ کی کار رینٹ پر مل سکتی ہے تین دن بعد ہمارا آگرہ تاج محل دیکھنے کا پلین ہے تو کیا تین دن بعد کار مل جائے گی جی مجھے سات سیٹر کار مل سکتی ہے کیونکہ ہم سات لوگ ہیں

تو مجھے یہ بتایے کہ کرایہ کتنا ہوگا

جی تو سات ہزار روپے تھوڑے زیادہ ہیں کچھ ڈسکاؤنٹ دیجیے میں تین دن صبح دس بجے کار چاہتا ہوں کیا اس وقت مجھے کار مل سکتی ہے جی آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ